आमच्या फुड फुडल्या पिळगे खातीर सांस्कृतीक दायज राखून दवरपाची खूब गरज आसा आमचें हें जें पारंपारीक नृत्य आसा जशें की धालो फुगडी हें फुडल्या पिळगेक शिकोवन दवरपाची गरज आसा दुसरें म्हणल्यार आमचें जें पारंपारीक खाणें आसा शीत कडी वा दाळ रोस हेंय बी आसा तें तेंकां शिकोवन दवरपाक लागतलें आमचें जें पारंपारीक ऑक्युपेशन आसा आमचें काम आसा फिशिंग हें मेन गोंयचें तें तांकां शिकोवन दवरचें लागतलें फिशिंग म्हणलें की तें जाळ कशें विणपाचें तेका कसलें झाड लागता दर्यान नुस्तें कशें मारपाचें हें सगळें तें शिकोवचें पडटलें हें आमचें गोंयचें पारंपारीक संस्कृती आमची ही आमकां जपून दवरची पडटली ही जर आमी फुडल्या पिडेक शिकयली ना जाल्यार तेंकां कांयच कळचें ना हो आमचो मेन मुद्दो